میرا روزگار کمانے کا ہے میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں میرا روزگار یہی ہے اور میں نے اس پر جانے کے لیے فیصلہ ایسے کیا کیونکہ میرا پیشے میری فیملی سے یہ چلا آ رہا ہے میرے دادا بھی ڈاکٹر تھے میرے فادر بھی ڈاکٹر ہیں اور مجھے جو اس میں خوشی ملتی ہے جو تسلی ملتی ہے ایک مریض کو دیکھ کے اس کے بعد اس کی اس کے امراض کو ٹھیک کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ آتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اسے دیکھ کے جو ایک خوشی ملتی ہے کہ ہاں میرے ذریعے سے یہ اسے فائدہ پہنچا ہے تو اس کے بعد جو ایک دل کو سکون ملتا ہے یہ وہ سکون اور نہیں ملتا کیونکہ اس کے چہرے پہ جو ہنسی ہوتی ہے وہ تسلی جو ہوتی ہے اس کے چہرے پہ تو وہ کہیں اور نہیں ملتی تو اس فیصلے سے کیونکہ یہ میں پہلے سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں میں نے دادا کو اپنے دیکھا میں نے یہ سب کرتے ہوئے پاپا کو دیکھا اپنے یہ سب کرتے ہوئے اپنے تو اس میں یہ چیز ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی اور ایک بات اور ہے کہ وہ جو سیوا کا جو ہے جو اس میں وہ بہت یہ ہے کہ آپ کسی کی نہہ سوارتھ سیوا کرتے ہیں آپ بالکل تو وہ چیز جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی آپ جتنا چاہیں کسی سماج سیوا کر سکتے ہیں ملک میں جو ہے خدمت کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہیں کیونکہ ایک ڈاکٹر کے پاس جب آدمی آتا ہے تو اسی امید سے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب

باقی سب کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ امراض کو اس کے ٹھیک کرتا ہے ہماری کوششوں سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں تو بس اس پیشے کو اس راستے پر جانے کا فیصلہ میرا یہی تھا کہ اگر ہم کسی کے کو ٹھیک کر سکتے یا ہماری کوششیں جو ہیں کسی کے کام آ سکتی ہیں تو ہم کیوں نہ کسی کے کام آئیں ہماری کوششوں سے اگر کوئی کسی کے چہرے پہ ہنسی واپس آ سکتی ہے تو کیوں نہ آئے ہماری کوشش اگر کسی کے کسی کے پریوار کو دوبارہ سے پریوار میں کسی پریوار میں دوبارہ سے خوشی لوٹا سکتی ہے تو کیوں نہ آئے تو میرا اس پیشے میں جانے کا یہی فیصلہ تھا اسی لیے میں اس پیشے میں گیا بس یہی میرا ایک مقصد تھا اور یہی اسی لیے میں نے اس پیشے کو چنا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا میں اس میں کووڈ میں بھی میں نے اسی لیے نہہ سوارتھ ہو کر لوگوں کی خدمت کی جہاں لوگوں نے ڈاکٹر اپنا دیکھنا بند کر دیا تھا لیکن میں نے پورے کووڈ اپنی نہہ سوارتھ سیوا کی لوگوں کو کے لیے کھولے رکھا اور لوگوں کو دیکھا